आंनि फरायसालियाव बिजाबबाख्रि बेबायदि गैयामोन नाथाय आंनि जेब्ला हाय स्कुलिं जोबबाय अब्ला हायार सेकेन्दारि फरायनायाव आङो बिजाब बाख्रि मोनबोदों बेजों लोगोसे जेब्ला आङो ग्रेजुवेस'न फरायदों बेयाव आङो बिजाब बाख्रि मोनबोदों आरो जेब्ला आं मास्टार्स फरायबाय बा एम ए जेब्ला आं लाहैबाय अब्ला इयुनिभार्सिटियाव जोबोर गिदिर माने आङो बिजाब बाख्रि मोनदों आरोखि आरो बेवहाय माने गोबां बुस्थु सोलोंनो मोनदों आङो गोबां बिजाब फरायबोनो मोनदों आजिखालिनि मडार्न जुुगावथ' दा आजिखालि जोंहा मा होनो बेखौ आनलाइन आरकाइभ्स फोर दङ बिजाबफोरनि बेबो जोबोद मोजां बेवहायबो गोबां जोङो आवगोलनि बिजाबफोर फरायनो मोनबोदों आरोखि अनलाइन मुगायाव अनलाइन मायध'मजों आं गोबां फरायनो मोनबोदों आरोखि नाथाय स्कुल लाइफआव आंनिया अनलि कर्सबुक बा जोंनि कर्सजों रिलेटेड बिजाबफोरखौल' जों फरायनो मोनदोंमोन जोंहा फरायसालियाबो बेबायदि माने थासारि गैयामोन जे बिजाब बाख्रि मोनसे खुलिनो बा मोनसे बानायनो बेबायदि थासारि आं मोनबोआखैमोन आरोखि नाथाय जेब्ला आङो कलेज फरायो अब्ला बिजाब बाख्रि मोनबोदों गोबां हेल्प मोनबोदों आरो बे टाइमाव जेब्ला आङो कलेज फरायदोंमोन अब्ला इन्टारनेटनि जुगाबो बेबायदि जौगायाखैमोन आरोखि बे एसेबां सोलिथआखैमोन अब्ला बे वानजि आरो टुजिनि जामानामोन जोंनि आखाइयाव जों जानबुंबो बायनो हायाखैमोन बेनिखायनो बिजाब बाख्रियाव जोङो टाइमखौ बा आङो टाइमखौ माने मा बांसिन बिदाय मोनबा थाङोमोन आरोखि थांहोयोमोन आरोखि बारहोयोमोन उन्दै समाव आङो गोबां बिजाबबो फरायबोदों जेरै आं बांसिन वेसटार्न जि लिटारेचार बेखौ बांसिन फरायनो मोनदों आं जेरै दा आङो इंलिस मेजरखौ लानानै आंनि मास्टार्सखौ कमप्लिट खालामबाय दा बेवहाय आङो गोबां विलियाम व'र्डसवर्डमोननि लिरनायखौ फरायनो मोनदों माब्रै मिथिंगानि गाबखौ मिथिंगानि माबाखौ लाना लिरदोंमोन बे माब्रै गाबहोदोंमोन माब्रै माने बै जेब्ला सायन्सनि गोदान इन'भेशन जादोंमोन अब्ला जानायाव माब्रै मानसिया मेटेरियेलिस्टिक ससायटि बा जोंनि जि दा सोलिबाय थानाय ससायटि जे जोंहा मोनसे आगजु गैयाबानो जाया बेबायदि ससायटि जेब्ला जाबोदोंमोन अब्ला बे मिथिंगाखौ लानानै खनथाइ लिरबोदोंमोन आरो बेफोर खनथाइखौ आं जेरै फरायनो मोनबोदों जेरै डेफ'दिल्स होन खनथाइफोर मोनदों बा बिजाबफोरनि बेलायाव आङो हेलेन केलारमोनखौ फरायनो मोनदों दा बिथांमोननि जिउ खौरां बा जिउ माबाखौ फरायनो मोनदों ए पि जे आबदुल कालामनि विंस अफ फायार खौ मोनबोदों दा बेजों लोगोसे जेरै सिक्स पि एम नि रमिय' एन्ड जुलियेटखौ जों मोनबोदों बेबायदि गोबां माने बिजाब फरायनो मोनबोदों आरोखि आरो बेजों लोगोसे आङो जेब्ला कलेज फरायो जेब्ला आं लिटारेचार साबजेक्ट लाबाय अब्ला आं गोबां बांसिन वेस्टार्न आरो इन्डियान लिटारेचारखौ आं फरायनो मोनदों इन्डियानाव जेरै रबिनद्र'नाथ टेगरनि गिटानजोलि बेफोरखौ जों मोनदों बा गिरिस कार्नाटनि जोङो ओगनि और वरशा अगनि वरशा बेखौ फरायनो मोनदों जा इन्डियान लिटारेचाराव गोबां नर्थ इस्टार्न रायथिंसबो दङ बेवहाय इस्टारिन खायरेनि सान अफ थान्दारक्लाउड बेफोरखौबो आं मोनदों आरोखि दा बेजों लोगोसे मास्टार्सआवबो गोबां मोनदों आं वेस्टार्न आरो इन्डियान फ्लास आफ्रिकानखौबो मोनबोदों आरोखि गोबां रायटार्स माने आफ्रिकान माब्रै हारलेमा माब्रै सोरजिजाखो बा हारलेम खन्थाइया माखौ फोरमायो बा गोबां माने आफ्रिखान्सफोरा जेरै डमिनेट जादों बेफोरखौ आं फरायनो मोनबोदों आरोखि